मां महीनो अॻु ॾियारीअ ते हिकु चादरु घुराई छा त मुंहिंजी चादरु निकिती आहे उनजो कपिड़ो छा त हुनजो कपिड़ो निकितो आहे जहिड़ी मां ॾिठी सेम टू सेम इहोई मुंहिंजी उहो ऑनलाइन में आइ आहे न कलर में फ़रक अथस न क्वालिटी में फ़रक अथस ऐं विछाई आहे ॾिआरी ते जीअं मां विछाई त मुंहिंजे घरु जेके बि मुंहिंजा महिमान आया विया मुंहिंजी ॾेराणियूं मुंहिंजी चाचियूं ससु सभु पियूं पुछनि छा त चादरु घुराई अथई असांखे बि ईअ ॿुधाई भई असां ईअ चादरु किथां घुरायूं उनजो कपिड़ो बि एॾो सुठो निकितो आहे ऐं मुंहिंजी नंढी गुड़िया आहे हूअ हुन ते वेह थी न हुनखे कोई रैशिस थो थिए न हुनजो कोई कलर थो छॾे मां हुनखे ॿ दफ़ा धोती बि आहे त हूअ ॾाढी ॾाढी ॾाढी सुठी निकिती आहे ऐं मां मुंहिंजी साहिड़िनि खे बि ॿुधाई मुंहिंजे फैमिली में बि मां सभिनि खे ॿुधायो की हीअ वञी करे तव्हां हिन दुकानु ते वञी वठी अचिजो मां उआ चादरु घुराइण खां पोइ अठ ॿियूं चादरू घुरायूं आहिनि पंहिंजे सभिनि रिलेटिव खे ॾियण जे लाइ त मां तव्हांखे बि मतिलबु फस्ट टाइम ई ऑनलाइन घुराई शइ त इहो मूंखे ॾाढी ॾाढी में ॾाढी वणी त पहिरों मूंखे विश्वासु न हूंदो हुयो की भाई ऑनलाइन में शयूं सुठियूं निकिरंदियूं आहिनि न सुठियूं निकिरंदियूं आहिनि पो पाण मां फस्ट मुंहिंजो एक्सपीरियंस एॾो सुठो निकितो एॾो सुठो निकितो हाणे मां ईअं सोचो आहे की भाई जेतिरो थी सघे दुकाननि ते बि वञिजे ईअं न आहे की दुकाननि वारनि जी असां ग्राहकी न करायूं दुकाननि वारनि जी बि ग्राहकी कराईंदासीं पर ऑनलाइन जो जेको मुंहिंजे मन में नैगेटिव हुयो की भई न ऑनलाइन शयूं सुठियूं न निकिरंदियूं आहिनि हीअ मुंहिंजो हाणे मन जो वहम ग़लति साबितु थियो हाणे ऑनलाइन बि शयूं भाई सुठियूं अचनि लॻियूं आहिनि